मूंखे जेको सभिनि सां भरोसेमंद पंहिंजो ॾुकण वारो जूतो लॻंदो आहे उहो आहे नाइकी जो एयर छो कि नाइकी एयर जॾहिं सां मां पातो आहे उहो हिकु त उन जी मूंखे फ़िटिंग ॾाढी सुठी आयी आहे मां उनखे पंहिंजे पेरनि में ॾाढे सुठे नमूने महिसूसु करे पाईंदो आहियां और उनजी ग्रिप मुंहिंजे पेरनि में ॾाढी सुठी आहे मूंखे उन जी ग्रिप पंहिंजे रनिंग ग्राउंड ते ॾाढी पकिड़े करे रखंदी आहे मूंखे किरण जो भउ न थींदो आहे उहो उहो मुंहिंजो मतिलबु संतुलन ठाहे रखंदी आहे मुंहिंजे शरीर जो और विशेष खेल जा कपिड़ा त कोन आहिनि लेकिन उहे आहिनि जेका लोवर टी शर्ट्स आहिनि उहे ई मूंखे उन महिल कंफ़र्टेबल लॻंदा आहिनि उहो ई पाईंदो आहियां उन्हनि ते ई पाए करे मूंखे योगा करणु सुठो लॻंदो आहे ॾुकणु सुठो लॻंदो आहे या ॿी कोई बि हुते एक्सरसाइज़ कंदायूं उहे सुठा लॻंदा आहिनि उन के पाए करे और उहो मुंहिंजो जेको रनिंग शूज़ आहिनि नाइकी जो उहो पाए करे मां पंहिंजे ॾींहं जी शुरूआति कंदो आहियां मुंहिंजो सॼो ॾींहुं ॾाढो सुठो वेंदो आहे मां उन खे रेग्यूलर हलाइणु चाहींदो आहियां जूतो मूंखे उहो ई सभिनि सां ज़्यादा पसंदि आहे